जय झूलेलाल ॿुधायो कीअं फोन कयो अथव तव्हां हा पो छो छो अथव सूरु किथां किरियव छा भला कि साॻे हथ में सूरु थी वियो अथव हा त कुझु त कमु कयो हूंदव न जंहिंजे करे मथां कोई नस बस दॿजी वई हुजेव या भई रतु जाम थी वयो हुजेव या कुझु लॻो हुजे कुझु बि थी थो सघे न अॼुकल्ह जे ज़माने में त तां यादि कयो छा थियो अथव तव्हांखे

हा हा पापड़ ॾाढा वेलिया अथव छा भला हा उहो त ॻाल्हि सही आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में भई यानि की कंहिंजे में रतु त घटि थिए त कंहिंमें में कैल्शियम त न ई विटामिन अॼुकल्ह कंहिंमे आहिनि कोनि रोटी पाणी केरु खाए कोनि थो नखरा था खाइनि ॿाहिरां जो जंहिंजे करे तांखे ईअं थियो हूंदव रतु बतु जाम थियो हूंदो या भई नस भाई दॿजी वई हूंदव तव्हां अचो मुंहिंजे दवा खाने त ॾिसी ॾियांव भला फोन ते त न ख़बर पवंदी न भला

हा हा हा इहा त भले मां तव्हांखे सूर जी दवा ॾई थी छॾांव तव्हांखे आहे नि सुईअ जो इन जो दवा वठी रहिया आहियो तव्हां पोइ सुभाणे ताण मूंखे अची ॾेखारे वञजो तेसि ताईं कुझु कमु न कजो नस बस दॿजी न वञेव किते इन में छा आहे पो वरी घर जी कहिड़ी कहिड़ी मालिशूं था करन न पोइ चवनि था हाणे नस टुटी पई आहे अने नस दॿजी वई आहे पोइ जे असां छा कयूं भले तव्हांखे खपेव त भले आहिनि खाली मथां सो थोरो बाम हणी छॾियो पोइ तव्हां सुभाणे अचो हिते मुंहिंजे दवाखाने में मां तव्हांखे नस ॾिसी करे अने रिपोट कराए ॾियांव एक उन जो फोटो बोटो कढायांव तव्हांजी नस दॿजी वई आहे की न छा थियो आहे त ख़बर पए तव्हां अचो सुभाणे पोइ न त अहिड़ो लॻो त पाण दवा वठंदासीं रिपोट कंदासीं रतु बत जाम थी वियो हुजेव त या भई अने पाण उहो त तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पर उन लाइ बि फोटो त कढाइणो पवंदो नि फोटो कढाईंदमि त ख़बर पवंदी न भई ॻाल्हि आहे छा आख़िर इन जी ज़रूरत आ्हे त मां तव्हांखे ॾई छॾांव तव्हांखे इन जी ज़रूरत आ्हे त तव्हां वठी लाएजो या पोइ अनि छा चएबो आहे दवा वठी करे पोइ ॾिसो सूरु जेको अथव न अथव त त पोइ मूंखे अचो ॾेखारे वञजो पर ढील न कजो ढील न कॿी तव अहिड़ियूं ॻाल्हियुनि में पाण चवंदा आहियूं अॼु वञूं सुभाणे वञूं ईअं न कजो ढील न अची वञजो अने पंहिंजी कयो हा हा दवा त मां लिखी थी मोकिलियांव तव्हां सुभाणे सवेलु असांजे अची वञ जो कुझु विचार जो न तां खाली चार्ज बि न वठंदीमांव अची वञजो हलो हाणे मां रखांव थी अची वञजो हा नि सुभाणे हा हलो जय झूलेलाल हा नि